मैं और मेरा परिवार गर्मियों की छुट्टियों में कुछ दिन पंचमढ़ी में गुज़ारने के लिए जाना चाह रहे थे अब वहाँ जाने के लिए हमें एक गाड़ी की ज़रूरत थी हमारे पास गाड़ी तो नहीं थी तो हम लोगो ने सोचा क्यों ना एक किराए की गाड़ी को बुक कर लिया जाए अब मैंने बहुत सारे लोगों को फ़ोन मिलाया तो मुझे कुछ गाड़ी जो कि जो लोग किराए पे देते हैं उनमें से कुछ लोग सही लगे उनमें से एक से मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि प्रति किलोमीटर के हिसाब से वो पचास रुपए लेंगे और फिर उन्होंने मुझे वो ग गाड़ी किराए पर दे दी मैंने उनसे ये गाड़ी तीन दिनों के लिए ली है तीन दिन और दो रातों के लिए ली है और मैं मेरा परिवार उस गाड़ी में बैठ के आराम से पंचमढ़ी पहुँच जाएंगे और उस गाड़ी को मैं खुद ड्राइव करूँगी